हैलो राधा स्वामी केर था ॻाल्हायो अच्छा अच्छा हा ॿुधायो तव्हां खे के ॾिनो मुंहिंजो नंबर ऐं तव्हां जी छा रिक्वायरमैंट आहे अच्छा ओके अच्छा

हा तव्हां जी बजट कीअं आहे त कलर त हाणे कोई कोई त मेल जेके आहिनि उहे ऑरेंज रूहान जेको तव्हां जो दोस्त हुयो उहो त ऑरेंज थो पसंदि करे अॼुकल्ह त जामुनी कलर ॾाढो पियो हले तव्हां जामुनी कलर पाए सघंदा आहियो हा हा वणंदड़ आहे त हुनजी बजेट छा आहे तव्हां खे कहिड़ी रेंज में बजेट तव्हां जो कीअं आहे न तव्हां बिल्कुलु हुन ॻाल्हियुनि जी चिंता न कयो तव्हां खे पूरो पूरो सहयोग असांजो तव्हां खे पूरे टाइम ते मिली वेंदो तव्हां जे बजेट सां हिसाब सां ठही वेंदो तव्हां खे बिल्कुलु तव्हां कंहिं बि ॻाल्हि जी चिंता न कयो हा हा भली तव्हां

तव्हां हिते ईंदव त तव्हां खे कपिड़े जे कलरनि जी वैराइटी थोरी ॾिसणु मिलंदी भली तव्हां चवंदो त मां बि अची वेंदमि जीअं तव्हां खे सहूलियत बिहे हुन हिसाब सां असां कमु कंदासीं हा हा ठीकु आहे भली ॿुधायो तव्हां हा हा मापु ॿुधायो बाक़ी कलर जो तव्हां खे मां फ़ोटो मोकिलियां थी तव्हां पसंदि कयो कपिड़ो खाली पसंदि कयो मां तव्हां माप ॿुधायो तव्हां जो ठही वेंदो बिल्कुलु टाइम ते तव्हां बिल्कुलु केर बि ॻाल्हि जो फ़िक़र न कयो

अच्छा हा हा हा हा तव्हां खे मतिलबु कोट जे माप जो डबल ऐक्सल खपंदो थटी एट जे हिसाब सां हा हा हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां जो कमु चालू थी कयां तव्हांजो जीअं मिले कंफर्टेबल तकड़ि में न वञिजो ओके राधा स्वामी